प्रणाम प्रणाम हाँ हाँ बहुत अच्छा बनता हे बहुत टैस्टी भी बनाती हूँ और हमारे दुकान पर बहुत भीड़ भी लगती हे आपको क्या कुछ खाना है तो बताइए ठीक हे तो आइए खिलाती हूँ क्या खाएंगी तो खाएंगे क्या अच्छा चलिए ठीक हे बैठिए हम भिजवाते हें अ बहुत अच्छा जो भी छोला समोसा डोसा पिज्जा बहुत अच्छा और टैस्टी भी बनता है हमारे यहाँ हमारे दुकान पर बहुत सारी भीड़ लगती हे हाँ हमारे दुकान की बहुत तारीफ भी की जाती क्योंकि मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ और अच्छी हूँ भी हाँ यहाँ के लोग हमारे दुकान पर आते हें और किसी के दुकान पर नहीं जाते हें यहाँ पर अँ बहुत अच्छा और बहुत सारा बनाते हैं सब चीज तो महंगे दुकान पर आई हें तो महंगा पैसा लगेगा न

अब देखिए उसका रेट बीस पंद्रह दस यही सब है

कभी भी आइएगा हम खिलाएंगे अच्छा से बनाकर आ किसी के दुकान पर मत जाइएगा

कभी भी आइएगा बाहर से तो हमारे दुकान पर आइएगा हम खिलाएंगे और आप कम पैसा भी लेंगे अच्छा भी सामान मिलेगा आपको खाने के लिए हर एक व्यवस्था भी मिलेगा ठीक हे ऐसी बात नहीं है आ तो यहाँ के लोग न बहुत हमारे दुकान बहुत फेमस हो गया हे किसी की दुकान पर लोगों को जाने का मन ही नही करता हे तो इसलिए सब आते हैं आँ